मुंजो पसंदीदा खेलु लुडियो आहे मां ॿारनि सां गॾु लुडियो लुडियो खेॾंदी आहियां लुडियो खेॾंदी आहे ऐं ॿारनि सां लिख छप डुकु दौड़ बि खेॾंदी आहियां ॿारनि सां खेॾिणो पवंदो आहे केॾी महिल ॿार खेॾे करे उन्हनि खे बि मज़ो ईंदो आहे मूंसां गॾु खेॾी करे ऐं केॾी महिल टीवीअ में क्रिकेट ॾिसंदी आहियां क्रिकेट ॾिसण मूंखे वणंदो आहे छो छोकी असांजे देश में क्रिकेट सभिनी जो पसींदा पसंदीदा खेलु आहे इनकरे मूंखे टीवीअ में ॾिसणु वणंदो आहे ख़ाली खेॾणु भले न वणंदो आहे पर मूंखे ॾिसणु वणंदो आहे